पानिके छानिके जे शुद्ध उपाय होइ छै ने घरेलु तरीका से कल कलमे कपड़ा बान्हि दै छियै आ ओ पानिके छननी से छानै छी आओर ठण्डाके समयमे ओ पानीके गरम करि दै छी आओर जाहिसे कि कलके साइडमे नाला उला रहै छै तो सब पानिके बहाव करै छियै आओर पानिके जे होइ छै ने छननी से भी छानै छियै ओकर ओ पानीके शुद्ध करला चाहै छियै तब ओकरा पियल जाइ छै आ घरेलु उपाय यही होइ छै कि पानिके साफ तरीके से साफ बर्तनमे रखल जाइ छै फेर ओकरा छानिके तरीके से ओकरा छानिके पियल जाइ छै आओर ओकरा गरम करिकऽ ओ पानिके पियल जाइ छै और कलमे कपड़ा बान्हि दै छै जेकरा वजह से पानी शुद्ध करल जाइ छै